کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی وسائل کے لیے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے ہاتھ سے بنے ہوئے پنکھے اور پیڑوں کے پتے ان سے ہم ہوا کر سکتے ہیں اور گرمی سے بچ سکتے ہیں اور اپنا پنکھا بنا کر کاروبار بھی چلا سکتے ہیں جیسے عورتیں کپڑے سے اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتی ہیں بنتی ہیں جیسے کہ ان میں ڈنڈی لگا کر سائڈوں میں گوٹ لگا دیتی ہیں اور پھر ان سے وہ ہوا کرنے لائق ہو جاتے ہیں جن سے آرام دائک ہوا ہو سکتی ہے اور اتنی کٹھنائیوں سے بھی نہیں بنتے نارملی بن جاتے ہیں سبھی لوگ اپنے گھر میں بناتے بھی ہیں موسٹلی لوگ انہیں کا پریوگ کرتے ہیں کیونکہ جو اون وغیرہ ہے یہ سب قدرتی چیزیں ہیں اور ان سے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے جس سے کہ آسانی سے ہوا ہو سکتی ہے